हलो जय झूलेलाल हा हा तव्हां केर हा कुझु घणो यादि त अचे पियो

थोरी तरह सां अड़े हा हा हा हा ॿियो ॿियो ॿुधायो कीअं मज़े में हा मज़े में ॿियो ॿुधायो अॼु कीअं यादि अची वेई तव्हांखे अड़े वाह वाह वाह हा हा मुबारक मुबारक घणो घणो हा हा ॿुधायो जी जी हा हा असां वटि ॾाढो नओं मालु आयो आहे तव्हां ॿुधायो तव्हांखे कहिड़े तरह जी साड़ी खपे असां वटि घणी वैराइटियूं आहिनि तव्हां ॿुधायो असां वटि हींअर बनारसी कांजीवरम चदेरी बांधनी और मोगा सिल्क जी साड़ियूं अथव तव्हांखे कहिड़ी वारी साड़ी खपनि त असां तव्हांखे अच्छा ठीकु आहे घणी खपनिव हा जाम वैराइटी आहे तव्हां ॿुधायो तव्हांखे घणी खपनिव हा ठीकु आहे अच्छा ठीकु आहे मिली वेंदी त पोइ तव्हांखे हेॾा अचिणो पवंदो

अच्छा अच्छा पहुचाए त छॾंदासि पर तव्हांखे कहिड़ी खपे त तव्हां पसंदि त करियो त मूंखे ॿुधायो त पोइ असां अॻिया सोचियूं न की कीअं पहुचाइणो आहे तव्हां वटि हम्म हा ठीकु ठीकु आहे हम्म अच्छा अच्छा अच्छा इअं कयूं त पर असां अइन सुबुह पर असां रा मोकिलाईंदासीं किथे मतलबु सिधो ब्यावर पोस्ट जे थ्रू मोकिलायूं असांजी त तव्हांजो केर आहे छा हिते अजमेर में त हुनजे हथा खां मां मोकिलाए छॾा जो ब ब्यावर मां ट्रेवल कंदो हुजे हेॾा होॾा वेंदो हुजे कमु कारि लाइ

हलो या त मां ॾिसां थी मां तव्हांखे मोकिले थी छॾिया भले तव्हां पहिरीं पसंदि करे छॾियो पर तव्हां वटि उहो साड़ी पहुचण में घटि में घटि छह ॾींहं त लॻंदा लॻंदा छाकाणि त असांजो जे छोकिरो आहे हू वियल आहे ॿाहिरि हू उहो ईंदो टे ॾींहं खां पोइ उहो ईंदो त हुनजे हथां खां तव्हां वटि मोकिलंदासीं हुन में थोरो टाइम लॻंदो त हले न तव्हांखे हेॾी जल्दबाजी त कान्हे न भले त तव्हांजे भाउ जी शादी कॾहिं आहे पंज ॾींहंनि खां पोइ आहे अच्छा त हलो मां कोशिश त करां थी तव्हां साड़ी अन पसंदि करे रखो त मां हिकु कमु थी करां हितां खां असांजो हिकु आहे दुकानदार भाई साहिबु उहो हुनखे मां अइन साड़ी प पकिड़ाए थी रखां हुनखे तव्हांजो एड्रेस ॾेई थी छॾां ठीकु आहे तव्हां पैसा बि हुनखे ॾेई छॾियो ऐं हान हाणे छा असांजो जो ऑनलाइन पेमेंट जो सिस्टम आहे न उहो ब्यावर जो असांजो हटी वियो आहे त हिन करे त तव्हां हुन तव्हीं हुनखे ई पैसा ॾेई छॾिजो त हू अञा पैसा तव्हां खां वठी करे और अन असां तव्हांजो मालु तव्हांखे पहुचाए छॾींदा हले न ई हा हा तव्हां मूंखे बसि अइन एड्रेस हा हा बसि तव्हां मूंखे तव्हांजो एड्रेस मोकिले छॾियो बाक़ी मां तव्हां वटि मोकिलाए छॾंदमि हा न बाक़ी जो तव्हांखे फ़ोटू खपनि उहो मां हींअर ई थी तव्हांखे मोकिला हा न हा हा हलो हलो हलो ठीकु आहे ओके जय जय झूलेलाल जय झूलेलाल